भारत में देखा जाए तो विदेशों से कि तुलना में भारत में स्वास्थ्य सुविधाऍं बहुत सही नहीं है यहाँ पर साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल जाएंगे तो नाक बंद कर के मास्क लगा के जाना पड़ता है और यहाँ पर दो रुपये की पर्ची कटती है तो पता पर्ची ले के आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि डाक्टर कोई है रहेंगे डाक्टर नहीं मिलेंगे डाक जिस डाक्टर को दिखाना हुआ तो पता चलेगा वो दूसरे डाक्टर के पास जा के बैठा हुआ है और नर्स है भी हैं तो पता चलेगा कि नर्स आपस में ये लोग बात कर रहे हैं आप ने दो बार तीन बार चार बार कहेंगे तो वापस आपको डांट देंगे कहेंगे बैठिए आ रहे हैं डाक्टर साहब नहीं हैं डाक्टर साहब नाशटे पर गए हैं चाय पीने गए हैं आ रहे हैं तो देखेंगे तो डाक्टर आएंगे तो भीड़ लगी लग जाती है उन लोगों को वो कतारें लगाने के खड़े रहना पड़ता है पर्ची जमा कर के बैठे रहिए और यहाँ पर लाइट व्यवस्था बहुत नहीं अच्छी है ना वो विदेशों की तुलना में और देखा जाए तो डाक्टर लोग आपस में बात करते रहेंगे देखेंगे नहीं दो डाक्टर आज आएं हैं तो कल नहीं कल आएंगे तो परसों नहीं ऐसी सुविधाऍं यहाँ पर तो अच्छी नहीं हैं इसी से और अच्छी सुविधाऍं तो हमारे यहाँ प्राइवेट हास्पिटलों में अच्छी है लेकिन प्राइवेट हास्पिटल में हर आदमी ग़रीब आदमी नहीं पहुंच सकता ग़रीब वहाँ पर यहाँ पर दो रुपये की पर्ची कट रही तो वहाँ पर सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये फीस देना पड़ता है दो मिनट के लिए डाक्टर जाएंगे यही सब यहाँ पर फेसल्टी बहुत नहीं है